आं गोदो उन्दै समाव क'क्राझार जिल्लायाव जोनोम जानायमोन जेनोबा जोनोम जानाय क'काझार जिल्लायावथ' जेबो लामा सामा जेबो गैयामोन जोंनो गोदो बि टि चि माबायाव मिथिंफ्राव थाङोबा गौरां दैसाफोरखौ बारलांनांगौमोन बारनानै आरो बारबोफिननांगौ मोनाबोलायोमोन लामा खुथ्रु खाथ्रा हाग्रा बंग्रा लामामोन गासिबो थांनो गिलायनांगौ मानांगौ बेफोरबादिमोन दा क'क्राझार दिसट्रि आव दा जों देरबोनानै जोंनो नुजोबबाय दा गोरों गोरा जाजोब्बाय सुबुंफ्राबो गोरों गोरा जानानै दा लामा सामा गासिबावबो जेरावबो खालामजोब्बाय दालांफोर गैयामोन दालांफोरखौबो बानायबाय दालांफोर बानायनानै दा थांलाय फैलाय मटर ला मटर खारनो हाबाय मटरफ्राबो खममोन गोदो जोंनो दतमा कलेज फ्राव ओरैनो स्कुल फ्राव थांबाबो ओरैनो थाबायनानैसो थाङोमोन लामा फिसानो हाग्रा बंग्रा हाखर हाला सौथु सौथा बिजोंनो थाङोमोन गोदोनिनि सायकेलबो गैया खममोन दा सायकेल खौ नांबावलासो मटर साइकेल गारि साखा खबब्रै बेफोर बादि जों दा लामा मोजां जानायखाय थांनो हाबाय दा गौरांआबो ब्रिज जाबाय आरामसे फारनै फारसेया ओरै खोलाहा साहा बागानथिं ओरै ब्रिदज मोनसे दं ओरै मोनसेया नैबे दावलिगुरि माबाजों थांनाय गौरां ब्रिदज जाबाय हस्पिटेल टस्पिटेलाबो गासिबो मोजां जाजोब्बाय आरोखि आरो फरायनाय मानाय दानि गथ'फ्रा बेहायनो मा होनो कलेज जाजोब्बाय कलेज मानि इउनिभारसिटी हायार सेकेण्डारि आरो दा लुगासिनो दं मेदिकेल कलेज बेबो जाबायानो गासिबो दा मानि बुजि माने ब्रेन गोनांफ्रा सुबुंफ्रा माने गभारमेन्टाव निफ्राय भारत सरखारनिफ्राय बिनानै लाबोनाय रांजों लुनानै लाफैनो हाबाय आरो गभारमेन्टाव बिनानै लाबोनानै मोजां खालामफैनाय जाहैबाय आरो दा बेनो गोदोनि दिनावथ' जेबो गैयामोन दा जेरैखि थाङा मटर गारि हाबलु हाबला खालामनो हाजोबो जेरावखि थाङा मानो खुनु जोङो दा साइकेलफोरजोंबाबो थांबाबो खुनु हाब्रु दैब्रु नांला लामाया फिस जाजोब्बाय गासिबो फिस जाबाय सोरबा गुगादोंबाबो आरामसे थांजायो जोंनाव हाद्रि हुद्रि नांला दाथ' मटर गारि मेरलासै मटर गारि मेरला लाबाय आरो दतमायाव थांनोबाबो नै जोंहा दा माहोनो थाना दिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिस्ट्रिक्ट निफ्राय ओरै थाना जाफैबाय दतमा थाना जोंहा बावहायबो सुबिदा जाबाय आरो बावहायबो जोंहा मा होनो ब्लक दंसै ब्लक बिदिअ थाग्रा अफिच आरो नैबे हा खाजोना होग्रा अफिच बेबो दंजोबसै डक्टर खानायाबो सुबिदा जाबाय जोंनि दा दतमायाव माबा दङ थारटि बेद हस्पिटेल दङ आरामसे जों बेहायनो बेराम आजार नायजानो हायो आरो दा थांनायनिबो सुबिदा जोंहा आरामसे दा साइकेल गैयाबाबो ओरै मटर लेंहरनो हायो एक श' आथ एक श' आथ गारिफोरखौ लेंहरनानै जों थांनो हायो बेमारि नायजानो थाखाय आरो क'क्राझारावबो बिदिनो जोङो बिदिनो जों दत'मायाव सिभिल दतमा डक्टर खानायाव हायाबाबो जों क'क्राझाराव एक श'आथ' खौ लेंहरनानैनो जों थाङो आरामसे बे सिभिल हस्पिटेलाव नायजायो बेमारिफोरखौ बाहायनो फाहामनानै फैयो जाय हाथारा गुवाहाटिफ्राव थाङो बङायगाव लवार आसाम बेफोर बादियाव थाङो लामा थाखाय सुबिदासै जेरावबो थाखा फैसायाबो दा जायहा दङ दङ आरो जायहा मावै दाङै खामायनो हायो बेफोर मोनो सोरबा बिजिनेस मावबाय सोरबा कृसक मावबाय सोरबा बिदिनो बायदिसिना फानलु फानला फाननानै बिदिनो संख्रि फानलु बिदिनो बेमार आजार नायजाबाय दा जेरैथिंबो एसे मोजाङाव फैदों आरो गथ'फोरनि थाखायबो दा सुबिदा फरायनाय मानाया गुवाहाटि थहाथियाव थांनांला जोंनि क'क्राझार दिसट्रिक्ट आवनो दंजोबसै मेदिकेल कलेज इनजिनियारिं कलेज ओमफ्राय फाइन एण्ड आर्टज बो दंसै आर्टज कलेज जेरावबो जेरैबो बिथिङाव दा कक्राझार दिस्ट्रिक्ट आव सुबिदा सुबिदा जानानै दं आरो जोंनि इउन जोलैनि गथ'फ्रा दा बेवहाय गोजानाव थाङाबालानो न'निफ्राइ हान्थिनानैबो थांनो हाबाय बेखौनो दा क'क्राझार दिस्त्रिक्ट खौ जोङो साबायखर बावनांगोन लामा थामानि थाखायबो सुबिदा जाजोबनायनि थाखाय